हथौड़ाके एगो जे छै से नकारात्मक प्रभाव सेहो यऽ जँ हमसब ओकरा ठोकैमे मिस्टेक कऽ जाइ तऽ आंगुरे हमर चूर चूर भए जाएत हमेशा ओकर उपयोग हमरा सबकेँ सावधानीसँ करबाक चाही